नोंगौ बेबो मोनसे जों बिलोफोराव नाखौ बोखाङो लैथोआव बोखाङो खस्थ' दों गोबां खस्थ' दं बहायबो मानि बाव नोंहा ना बोखांनायबो बुहुत आयदा थानांगौ माजों मोनगोन माजों मोना बे गावनि हिसाबनि माबा सान्नायनि माबासो आरो नों नाखौ जेनेबा नोंहा बेफोरजोंनो जेनेबा फान्नांगौ मोनथारनांगौ जाथारनांगौ बेजोंनो खरस लांथारनांगौ बे बाथ्रा आरो बेयाव ओमफ्राय जोङो बेफोरनों जाय ना लायग्रा मानसि बियो बिलोफोरनिफ्राय बा लैथफोरनि बेखौनों मोजां खायदा खालामनान बोखांनान लाबोथारनांगोन आरो जेनेबा नों बेखौ दिनै सानसे ना मोनाबानो नोंहा ओंखामानो गैया बेनि थाखाय नों खायदा खालायनांगोन आरो आमफ्राय बेनिफ्राय जों लाबावनोसै थारमानि जों बे नाखौ बै माबा माबि गुफुर गुफुर नाफोरखौ जों गोथाङै लाबोनो हाया बे नास्राय गोरै सिंगि मागुरफोरखौ हयलै जों गथाङै लाबोनो हायो आरो बाजाराव फानफैनो हायो नैबे थिनालि बायदियाव दा थिथागुरि बायदि बा थावनावनो होनदो बेफोरबायदिखौ हायो आरो जोङो ओमफ्राय बे ना फिसा फिसा फिथिख्रि रिमावाफोरखौ जों गोथाङै लाबानो हाया मालाबाबो नास्राय गरैफोरखौ हायो बिनो आरो ओमफ्राय जों गुबुन नाखौ बै गुफुर जात जात नाखौ हाया आरो जों बेखौ जों फान्नानै मोनजादों खस्थ' मोनबोदों मिन्थिगौ आरो बे नानि माबायै जोङो